जी दीदी नमस्ते बताइए आपको क्या चाहिए हम तो साल बेच रहें हैं स्वेटर बेच रहे हैं इनर बेच रहे हैं टोपी बेच रहे हैं सूज बेच रहे हैं बहुत सी चीज़ बेच रहे हैं आपको क्या चाहिए

स्वेटर वहीं पाँच छः सौ रुपये का है कम थोड़ा बहुत हो सकता है आएँगे लेने के लिए फिर तब ना

अरे बताएँ हैं साल है स्वेटर है मोजा है और बहुत सारे चीज़ें हैं हमारे दुकान में क्या चाहिए आपको हाँ टोपी रखे हैं वही दो ढाई सौ का है एक टोपी हाँ वापस कर कर उसके बदले में दूसरा देंगे और आपको और बताइए और क्या चाहिए आपको शॉल है स्वेटर है और इनर है बहुत कुछ है आपको क्या चाहिए यह बताइए हाँ इनर भी रखे हैं

तीन सौ का है इनर

बच्चों के लिए जो बड़े के लिए है वह बच्चों के लिए भी रखे हैं हाथ मोजा है पैर का मोजा है स्वेटर है जाकिट है और बहुत कुछ है

वह भी है दो ढाई सौ का अरे तो है उसमें उसका ब्रांड उतना है ना इसलिए उसका उतना महँगा है और क्या तो लेकिन बनाने में उतना ही लागत लगता है चाहे छोटा का रहे चाहे बड़ों का अच्छा आप ऐसा करिए कि हमारे पहले दुकान पर आप आइए मोजा वही पचास साठ रुपये का हो जाएगा तब आप आ रहें हैं कब आ रहीं हैं